आमच्या लागसरच्या धार्मीक स्थळ म्हणजें बोडगेश्वर देवूळ खोर्ली म्हापसांत आसा हांगा लोक पयसुल्ल्यान येतात हांगा म्हणटात की ताचें कडेन मागलें की सगळें पूर्ण जाता लोक आपलें सगळें दूख दूख घेवन येतात आनी तें ताचें सगळें सारकें जालें की तांकां आंगवण आंगवण म्हणून केळ्यांचो फेणो घड अशे दितात लोक गाराणें गाराणें हांगा घालतात धाकटी भुरगीं न्ही पूण जाणटे सुद्दा हांगा दिश्ट्यो काडपाक येतात जानेवारी म्हयन्यांत हांगा मोठ्या हातूंत बोडगेश्वराची जात्रा जावन येता व्हडली फेरी भरता अरावंड सात दिसांची फेरी आसतात लोक पयसुल्ल्यान वरां वरां लायनींत रावन बोडगेश्वराची भेट घेवन वतात हांगा खूब तरेचे स्टॉल्स पडटात जेवणाचे स्टॉल्स पडटात खेळण्याचे स्टॉल्स पडटात खाजें लाडू युटेन्सील्स मेळटात मागीर साडयांचें स्टॉल्स पडटात सॉफ्ट टॉयस नीडल वर्क असले खूब स्टॉल्स पडटात इतलेच न्ही हांगा तांचे दोन दोन हॉल दोन हॉल आसात आनी ह्या हॉलांत नॉन वेज जेवण सुद्दा करतात आनी बोडगेश्वराच्या देवळाक भिंत्यो ना म्हणून थंय वारें खूब घोळटा आनी थंय गेले जाल्यार मन खूब मोकळें जाता

सोयरीक सोयरीकेचो स्थळ म्हणल्यार बोडगेश्वराचें देवूळ अशें म्हणटात हांगा सोयरीक्यो जाता त्यो